हेलो जी मैडम जी जी जी मैडम जी

तो पूरे घर का काम करवाना आपको क्या

तो आप सामान आप ही देंगे या हम हम ही ख़रीदेंगे जी जी ठीक है आप डेली बेसिस के हिसाब से देंगी क्या पूरा ठेका देंगी हम को जी जी तो मैं शाम को आ कर देख ले देख देख लेती हूँ एक बार क्या क्या काम है कैसे कैसे मैं आपको फिर सामान बता देती हूँ क्या क्या लगेगा जी जी ठीक है मैडम जी जी जी जी मैं शाम को आ कर देख लेती हूँ जी जी पहले मुझे काम देखना पड़ेगा कि काम देखना पड़ेगा पहले कितना कैसा है जी जी जी जी जी इसी पर आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए मैं शाम को आ कर देख लेती हूँ